مقامی حکومت و اقتدام کرنے والی ایجنسیوں نے کچھ اس طرح کے کام کیے ہیں جس کے اثرات سنٹرل دہلی ضلعے میں دیکھے گئے ہیں ان پالیسیوں اور اقتدامات میں مجموعی طور پر علاقے میں اثر ڈالا ہے صحت سے متعلق صفائی سے متعلق والیوم سے متعلق الگ الگ طریقے کے مشن سرکار لانچ کرتی ہے سرکاری دفاتر کے ذریعے پیش کی جانے والی سروسز عام لوگوں کو دی جاتی ہے اس میں ترقی کرنے کی کوشش کی گئی ہے حالانکہ جو مقام ہونا چاہیے سرکاری سروسز کا اس میں ابھی بھی بہت پیچھے ہیں اس کے لیے اور کام کرنا ہوگا سرکار کو یا سمبندھت کسی بھی ادارے کو